यहाँपर अधिकांशतः कबड्डी खेलय लेल चाहै छै आओर कुश्ती तऽ यहाँ न खेलै छै काहेकि यहाँपे कुश्तीके लिए अखाड़ा वखाड़ा न हइ आओर कुश्तीमे बहुत चोट लगै छै यहाँ अधिकांश लड़का यहाँके कबड्डी उबड्डी खेलै छै हमहूँसभ कबड्डी उबड्डी खेलय चाहै छी